ہاں جی لیکمے اکیڈمی سے ہی بات کر رہی ہوں بتائیے ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں جی بہتر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آکسیجن فیشیل کے بارے میں آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ ایک طریقے کا ایسا ٹدیٹمینٹ ہے جو جس میں ہم جو آکسیجن کا دباؤ ہے وہ ہم اسکن میں ری جنریٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں تاکہ اسکن میں جو مہین جھریاں پڑ چکی ہیں ریکھائیں ہیں وہ سب چھپ سکیں بہترین ٹریٹمینٹ ہے ہماری اسکن کے لیے اور میں آپ کو بتادوں آج کل یہ اتنا زیادہ لوک پریے ہے سب آج کل آکسیجن فیشیل کے بارے میں بہت چرچہ کر رہے ہیں اور اس سے اس کو یوز بھی کر رہے ہیں اور کروا بھی رہے ہیں یہ اور رہی بات آپ نے مجھ سے ایک اور بات پوچھی تھی تھریڈنگ کی آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے تھریڈنگ کہاں سے کرانی ہے کہاں کی تھریڈنگ کرانی ہے ہاں جی ہاں جی ہو جائے گا بالکل ہاں جی جی بہتر آپ نے بہت اچھا سوال یہ مجھ سے پوچھا ہے میں آپ کو بتا دوں یہ ٹریٹمینٹ اتنا بہترین ہے اس سے کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے ایون جس کی بہت زیادہ سینسیٹیو اسکن ہے وہ بھی آج کل یہ آکسیجن فیشیل کرا رہے ہیں کیوںکہ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اور دیکھیے فیشیل میں تو لگ بھگ کم سے کم آپ کو ڈیڑھ گھنٹہ تو لگے گا مانیے کیوںکہ یو نو اس میں نہ سٹیپس ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ بس لگا کے فوراً ہٹا دیا اور دھو لیا منھ اٹس ڈن تو اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے باقی تھریڈنگ میں آپ کی اتنا کوئی وقت نہیں لگے گا صرف دس منٹ لگیں گے وہ بھی میں آپ کو بہت بتا رہی ہوں تھریڈنگ میں دس منٹ بھی نہیں لگیں گے کیوںکہ ہمارے یہاں بہت زیادہ قابل لوگ ہیں اس چیز کے لیے ہم نے رکھے ہیں تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی جی بہتر آپ کا سوال مجھے بہت بہترین لگا کہ آپ نے پوچھا اور پوچھنا بھی چاہیے ویسے آپ کو یہ سوال کہ کیوںکہ آپ آپ کی اسکن جیسے آپ بتا رہی ہیں بہت زیادہ سینسیٹیو اور نازک ہے تو اس اس سے تو آپ کو یہ کرانا بہت ضروری ہے اور ٹائملی آپ یہ کراتی رہیں گی نہ جو آپ کی سینسٹیویٹی ہے فیس کی اسکن کی میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ سب بالکل بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی دیکھیے جو ہمارا آکسیجن فیشیل جو ٹریٹمینٹ ہے اس میں تو لگ بھگ آپ کے پچیس سو روپے تک لگیں گے زیادہ کچھ ہے نہیں اتنا اور تھریڈنگ میں تو آپ کو پتہ ہے اس میں صرف دو سو روپے لگیں گے جی